गैस हमरा आरिके मिललो रहलै आयुष्मान भारतके द्वारा तऽ बहुत अच्छा गैस सस्तेमे फ्री योजना छलै तऽ मिललै तऽ गैस हम चलेलिए हँ आओर तभी सस्ता छलै तऽ बढ़िआँ चललै आओर ओकरा बाद जे छै धीरे धीरे आब जे छै गैस महगा हो गेलै तऽ तकरालिए गैस बहुत अभी परेशानीके सबब बनि गेलै जकरालिए आब जे छै चुल्हेपर हमरा जे छै कभी कदाल गैस कभी कदाल चुल्हा दुन्नू यूज करै पड़ै छै महगाइके जोर हो गेलै गैस आब महगा हो गेलै जकरा कारण गैस रऽ कम ही उपयोग करै पड़ै छै चाह उह गरम पानि या हॉर्लिक्स तोरलिक्स दूध गरमाना छै तकरालिए गैसके यूज करै छिए अन्यथा चूल्हा ही यूज करै छिए खाना बनाबैमे